हैलो अनुज सिक्योरिटी से बात कर रहें आपने वो जनरेटर जाके देखा क्या कंडिशन है उसकी जी टेम्प्रेचर कितना आ रहा है उसमें तो बंद नहीं किया आपने अच्छा हमारे पास ये मेन लाइट भी तो थी ना कितनी देर से थी आज मेन लाइट तीन से चार घंटे तो डीज़ल कितना डाला था उसमें आज डाला या नहीं अभी कितना हुआ है उसमें और पहले डालने से पहले कितना था उसमें हाँ ज़्यादा होगा उसमें डीज़ल तो ना कुछ तो होगा आपने देखा नहीं शायद से क्योंकि तीन चार घंटे दस लीटर में नहीं जलता मतलब आपने पूरा नहीं देखा था उसको जी अभी क्या कंडिशन चल रही है उसकी जी और उसका लेवल वगैरह देखा आपने वेदर का तापमान वगैरह देखा उसका डिस्प्ले में शो कर रहा होगा ना और लूबौल देखा उसका वो भी चेक करना होता है ना नहीं आप उसको नहीं देखोगे वो खतम हो गया तो जननेटर तो अपना खतम हो जाएगा ना कब चेक किया था आपने कल का पता है ना आपको क्या है कल कल शट डाउन है ऑफ़ नहीं है कल शट डाउन रहेगा लेकिन मेन लाइट चलेंगी वहाँ पे मेन लाइट से जो भी काम होगा मेन लाइट से होगा जनरेटर का शट डाउन रहेगा जनरेटर नहीं चला सकते कल आप हाँ तो उसका ओइल वगैरह डीज़ल उसका कंडिशन सब कुछ चेक कर के रखना है आज उसको जो उस से परसों चलाने में हमको दिक्कत ना हो उसे अब तुम सिक्योरिटी में काम कर रहे हो तो बाहर जाने का क्या मतलब हुआ आपका तो काम है तो पूछ के जाना चाहिए ना यहाँ यहाँ पर लाइट कट गई तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा उसका बोलना भी तो होता है ना यहाँ पे भी कोई दूसरे बंदे को खड़ा करे वो देख सकता है उसको बोलना भी तो होता है ना वो जानता है उसके बारे में या नहीं जानता कहीं ऐसा ना हो किसी मरीज़ को सुलटा दे वो कितनी देर में पहुंचोगे जल्दी पहुँचो और एक बार ऑफ़िस मिलके जाना ठीक ऑफ़िस आना पहले